ठाणा ज़िलो ई नालो हिन खे अरिड़हं सौ टेटीह में ॾिनो वियो ठाणा ज़िले मे ईअं त घणेई ई ऐतिहासिक जॻहियूं आहिनि पर मां तव्हांखे एरियूं कंहिं ॻणियल ऐतिहासिक जॻहियूं ॿुधाई रही आहियां जंहिं जेके आहिनि दुर्गावती ऐं माहुली क़िला जिते चङा ई माण्हू वेंदा आहिनि ॾिसण जे लाइ ऐं हिते चङा ई मंदर बि आहिनि जीअं की टीटवाला में गणपति मंदरु आहे अंबरनाथ में ॾाढो झूनो मंदरु आहे शिव जो ऐं वज्रेश्वरी देवी माता जो मंदरु आहे हिते परियां परियां माण्हू अची करे दर्शन करे वेंदा आहिनि